مجھے آل ریڈی سلائی کرنا آتی ہے اور میں اکثر اپنے کپڑے خود خود ہی سینا پسند کرتی ہوں اور گھر کے افراد کے کپڑے بھی میں اکثر سیتی رہتی ہوں مجھے سلائی کرنا پسند ہے اس کے علاوہ میں نے جو چیزیں اور سیکھی تھیں وہ تھیں نیٹنگ ورک اور قریشیا ورک اس کے علاوہ میں نے امبرائڈری بھی تھوڑی سیکھی تھی اور ایپلک ورک سیکھا تھا جو کہ مجھے کافی پسند ہے پسند بھی آیا تھا میں نے اس میں کئی ایک کام کیے ایپلک ورک کے اس میں اور کئی ایک جو ہے میری والدہ کے نند کے اور بہنوں کے کے لیے جو ہے تو کرتیوں پر ایپلک ورک کا کام کیا میں جو سیکھنا پسند کروں گی وہ میں نیٹنگ نہیں لیکن اگر مجھے موقع ملا تو میں امبرائڈری میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہوں اور میں تھریڈ امبرائڈری سیکھنا پسند کروں گی